हमे आर बिहारमे हिन्दू धर्ममे पर्व पर्व करय छियै छठि पूजा करय छियै होली मनबय छियै दुर्गा पूजा करय छियै बहुत सारा पर्व त्योहार हमरा अर करय छियै ओइमे दुर्गा दुर्गा पूजामे कलश बैठबय छियै नओ दिन पूजा करय छियै उपवासमे रहय छियै ओकर बाद दस दस दिनके बाद नओ दिनके बाद खोंइछा भरय लए जाइ छियै दुर्गा पाठमे छठि पर्वमे नहाय छियै खाइ छियै ओकर बाद छो सँझुके अर्घ दिना पोखरिपर जा कऽ पर्व करय छियै ओकर बाद होलीमे होलिका दहन होइ हइ ओइमे जा कऽ सब सम्मत जरबय हइ ओकर काल्हि होके वहाँ होलीमे सब रङ्ग अबीरसँ लोक होली खेलय हइ होली खेलय हइ अच्छा अच्छा पकवान बनाके खाइ हइ यही सब हिन्दू धर्ममे सब बहुत सारा पर्व त्योहार होइ छै सब अपना अपना लोक सब मनबय छथिन मनाके बहुत हमरा अरके अच्छा लागय छै सब अपना अपना पर्व त्योहार मना मनाकऽ लोक घरमे खुशीसँ खाइ पीयै हथिन ओकर बाद बहुत अइसन पर्व हइ हिन्दू धर्ममे मनायल जाइ छै मनाकऽ सब अपना अपना पकवान बना बना खाइ छथिन ओकर बाद सब अपना अपना पर्वमे जैसे तीज होलय जीतिया होलय सब अपना अपना पर पर्व करय हथिन कऽ कऽ तब अपना हिन्दू धर्ममे बहुत अच्छा अच्छा पर्व होइ छै सब अपना अपना सरस्वती पूजा मनबय हथिन सब सरस्वती पूजा मनाकऽ अपना अपना पूजा कऽ कऽ सबके बहुत आनन्द लागय छै सब अपना हिन्दू धर्ममे बहुत अइसन पर्व छै से बहुत अच्छा लागय हइ करयमे सब अपना हिन्दू धर्ममे को अपना अच्छा अच्छा सब पर्व मनाकऽ अपना खुशीसँ सब रहय हथिन हरेक पर्व हिन्दू धर्ममे मना मनबैत रहय हथिन सब एसन बहुत अच्छा अच्छा पर्व आबय हइ अपना सब मना मनाकऽ करय हथिन पर्व मनाकऽ जैसे अपना हिन्दू हिवन्दु धर्ममे सब ब अइसन अनेक पर्व है सब अपना अपनाके करय हथिन सहिकऽ पूजा पाठ कऽ कऽ लोक पूजा करय हइ ओइके बाद छठि परर्वमे लोक बहुत सारा मेहनत करिके लोग पूजा करय हइ छठि पर्व होलय ओकर बाद दीपावली लोग दीप कीनकऽ मोमबत्ती कीनकऽ दीपावली मनबय छै दीपावलीके दिन बहुत सबके अच्छा लागय हइ मनाकऽ ओकर बाद चौठी जे अथी चौठी तीज करय हथिन ओकर बाद जब चौठी चाँद देख कऽ पबनी करय हथिन पबनीमे लोक सहिकऽ बहुत अच्छा पक पूरी खीर अर बना कऽ लोक चढ़बय हथिन ओकर बाद पूजाकऽ कऽ तब सब पूजा करिके बहुत अच्छा लागय हइ सब अपना अपना अपना अपना जितना भी पर्व होइ हइ सब अपने सबके कहय हथिन सबके करिके बहुत आनन्द लागय हइ हिन्दू धर्ममे बहुत एसन पर्व हइ जे लोक अपना करय हथिन मै कऽ कऽ सब चीज बहुत अच्छासँ पर्व त्योहार मनबय छियै पर्व त्योहार मना कऽ हमरा अरके बहुत खुशी मिलय हइ सब अच्छा अच्च्छा पर्व सब बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा उपड़ा खरीदके लोग पूजा करय है पूजा करिके बच्चा सब खुशी रहय हइ पर्व त्योहार आबय पर बच्चा सबके बहुत खुशिहाली मिलय हइ सब अपना अपना खुशीसँ सब अपना अपना पर्व करय हथिन पर्व कऽ कऽ पर्व करयमे बहुत आनन्द आबय हइ सब अपना अपना सब मिलके बहुत पर्व करय हथिन जँ कोनो भी पर्व आबय हइ लोग हिन्दू धर्ममे नहि छोड़य हथिन सब अपना अपना पर्व करय हथिन पर्व हिन्दू धरममे अइसन सारा पर्व होइ हइ अच्छा अच्छा पर्व अपना सब जगह जा जाके अपना अपना त्योहार मनबय हथिन अइसन बहुत सारा त्योहार हइ जे लोग मनाके खुशी रहय छै अइके बाद जैसे दीपावलीमे फटाका लोग छोड़य हइ छैठ पर्वमे घाटपर जाके घाट सजाके लोक पूजा करय हइ ओकर बाद बहुत अइसन पर्व हइ जे लोक हिन्दू धर्ममे मनाबय हथिन